हमरा तऽ सभसँ पहिने जेनाकि कालिदास भेलाह कवि ओहो बहुत बढ़िआँ लगैत रहथि लेकिन ताहूसँ विशेष रूपसँ जे छै से कालिदासके तऽ जे हुनकर कहानी छलनि चाहे किताब लिखल छलनि लेकिन विद्यापतिके जे भेल से बहुत प्रिय भेल जेनाकि विद्यापतिके जे किछु गीतके किताब रहलनि विद्यापति गीत मिथिलाके गीत जे गेलखिन हेँ चाहे नचारी जे गओलखिन हेँ विद्यापति ई सभ बहुत नीक लागल आ सभसँ बढ़िआँ हमरा कालिओ दाससँ नीक लगलाह विद्यापति विद्यापतिके बहुत हम अपनासभ मानैत छी हृदयसँ हुनका मानलहुँ हृदयसँ हुनकर किताबके पढ़लहुँ कविता चाहे जे गीतके संग्रह भेल गीतके किताबसभ पढ़लहुँ बहुत बढ़िआँसँ ई हमरा मोनमे बैसल अछि जे कवि विद्यापति जे छलाह से सर्वोत्तम हमरा लेल छलाह तऽ सर्वोत्तम हम हुनके मानैत छियनि